हा मूंखे कुझु शयुनि सां परहेज़ आहे छाकाणि की मां थोरो शुगर जी तकलीफ़ आ्हे मूंखे थाइराइड बि आहे इन करे मूंखे ॾाढो सोचे सम्झे करे डॉक्टर जे चए जे हिसाब सां मूंखे खानि पानि ॾिसणो पवंदो आहे जीअं की खंडु चांहि में न विझी पीअंदो आहियां फिकी चांहि पीअंदो आहियां बीपी नथे इन करे मूंखे लूण जो बि ख़ासि ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे तरियलु शइ ऐं मसालेदारु भाॼियूं बि मां घटि ई खाइणु पसंदि कंदो आहियां मूंखे ॾाढो ख़्यालु रखिणो पवंदो आहे छो जो डॉक्टर सख़्तु मना कयो आहे की हिन वक़्त इहे सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॾिसणियूं आहिनि खाधे में इन करे मां लूणु घटि खाईंदो आहियां या घणो करे त न खाईंदो आहियां भाॼीअ में तरियलु छा भाॼी घटि खाईंदो आहियां दलियो थियो उहो वधीक हुन ते ज़ोरु थींदो आह्र या खिचड़ी थी वई इह्र हल्की फुल्की शयूं खाइण में रखणियूं पवंदियूं आहिनि मूंखे या वरी तरियलु शयूं न खाईंदो आहियां ऐं मिठी शइ खां बि परहेज़ कंदो आहियां मिठायूं थी यूंविया मूंखे डॉक्टर खीर जे सां जेके ठाहिण वारियूं मिठायूं आहिनि या जेके खीर सां जेके ठहंदियूं आहिनि पनीर थियो या बर्फी थी मिठाई थी या इहे शयूं मना आहे ऐं डॉक्टर जो चवण आहे की छाछ पी सघो था ऐं लस्सी पी सघो था इहे ॾही खाई सघो था उहो मूंखे ध्यानु रखिणो पवंदो आहे हर शइ में